ہاں بھیا بھیا یہیں پہ روک دیجیے یہ سائڈ میں یہ میرا گھر ہے یہ سائڈ میں لگا لیجیے ہاں ٹھیک ہے ہاں یہیں پہ لگا لیجیے ہاں یہ سامان ہمارا ادھر ڈگی کھول دیجیے سامان نکال لیتا ہوں

ہاں آپ کا کرایہ کتنا ہوا بھیا دو سو روپے تو میرے پاس تو کیش تھا نہیں آپ اگر یو پی آئی یا گوگل پے یا فون پے پے ٹی ایم کوئی اگر ہو تو میں اس پہ ٹرانسفر کر دیتا نہیں ہے تو آپ اپنے کسی دوست کا دے دیجیے نمبر جس پہ میں ٹرانسفر کر دوں کر لیجیے بھیا میرے پاس ہے نہیں کیش میں لے کے چلا نہیں اتفاق سے ٹھیک ہے ہاں تو منگوا لیجیے منگوا لیجیے اپنے کسی دوست کا منگوا لیجیے بعد میں لے لیجیے گا کوئی دقت تھوڑی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو سو روپے ٹرانسفر کر دیں ہاں نمبر بتا دیجیے ایٹ سیون فور تھری زیرو ایٹ ون ٹو نائن ٹو ٹھیک ہے رادھے شیام ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک میں بھیج دیتا ہوں دو سو ٹھیک